हेलो जी आप शॉप्सी से बात कर रहे हैं नमस्कार मैं प्रिया पाठक गायत्री नगर से बात कर रही हूँ अभी मैंने दस तारीख को एक कुर्ती शॉप्सी से मंगवाई थी जिसकी कीमत चार सौ रुपए थी पर मैंने ये कुर्ती दीपावली के लिए मंगवाई थी पर फिर सोची कि वो नहीं आ पाएगी दीपावली तक इस कारण मैं रद्द कर रही हूँ जिसकी पेमेंट मैंने कर चुकी थी फोनपे से तो आप मेरे राशि फोनपे नौ छः आठ पाँच छः तीन आठ एक छः जीरो पर मेरी राशि जमा करवा दीजिए